जीअं त मां नंढपणु खां मुंहिंजी माउ आरुण देवी त मूंखे ॾाढो शौक़ु हूंदो हो हुनखे ॾिसी करे मां बि सिखणु जी कंदी हुयमि त मूंखे मुंहिंजी माउ मूंखे सिखणी ऐ मां जीअं त मूंखे नंढो घरु में ॿाल गोपाल आहे मां हुन जो स्वेटर ऐं टोपियूं ठाहींदी आहियां मां पंहिंजे शौक़ु जे लाइ हीअ सभु कंदी आं ऐं के पाड़े वाड़े वारो या साहिड़ी सध चवंदी आहे त मां हुननि खे बि रवा रअनि खे धाॻो हणी ॾींदी आहियां